दरभङ्गामे जे छै से बरसमे बहुत सारा विकास भऽ रहल छै पहिले देखै छलिए कि सड़कके सुविधा नहि रहै जाहि कारण जे छै से हमरासभके जे छै दरभङ्गा जाइ छलहुँ तऽ चारिसँ पाँच घण्टा लागि जाइ छलै आओर फेर दरभङ्गामे ओसब काज कोनो काज रहै छलै ओकरा करबैत करबैत हमरा पूरा शाम भऽ जाइ छलै आओर आपस ओहिदिन हम आपस नहि आबि सकै छलहुँ लेकिन आब देखै जे छी से दरभङ्गा जाइ छी तऽ सड़क बनि गेलासँ ई फाइदा भेल हँ हमरासभके कि हम जे छै से एकसँ डेढ़ घण्टामे दरभङ्गा चलि जाइ छी आओर अपन काज ओतऽ पूरी तरहसँ सम्पन्न कऽ कऽ ओहीदिन आपसो आबि जाइत छी जाहिसँ हमरा कोनो तरहके समस्या नहि होइए ओहिकेबाद जे छै से बेवसाइमे भी बहुत सारा सड़क बनलासँ कि भेलै हँ परिवर्तन भऽ गेलै हँ कहब कोना परिवर्तन भेलै हँ तऽ ओकरो हम कहि रहल छी कि एतऽ जे छै पहिले हम देखै छलहुँ कि हमरा गाममे सुधाके दूध नहि मिलै छलै ठीक किएकि सड़क नहि छलै आबैत आबैत टाइम भऽ जाइ छलै लेकिन आब देखै छी हमर गाममेसँ समय चारि बजे सुबहमे सुधावला गाड़ी आबि जाइए जाहिसँ कि से सुधावला गाड़ी अएलासँ होइ छै जे सभके घरमे दूध एवलेबल सही सँ भऽ रहै छलै पहिले तऽ गाइ भैँसके दूध मिलै छलै मिलै छलै लेकिन आब देखै छी कि सभके दूध जे छै से एवलेबल भऽ जाइ छै हमेशा मार्केटमे दूध एवलेबल रहै छै जाहिसँ सभके अपन जरूरत पूरा भऽ रहल छै ओहिके बाद जे छै से देखै छलहुँ पहिले सड़क नहि रहै तऽ मरीजसभ मतलब हुनका जाइमे एतऽसँ जाइमे दरभङ्गा जाइमे बहुत टाइम लगै छलै जाहिमे आओर हुनकर मोन खराब भऽ जाइ छलै लेकिन आब जे देखि रहल छी कि जे मरीजसभके तुरन्त चलि जाइ छथिन तुरन्तसँ जल्दीसँ जल्दी पहुँच जाइ छथिन हुनका मतलब कि उपचार सही उपचार समयपर मिलि जाइ छनि आओर हुनकर जान बचि जाइ छनि ओहिकेबाद आब ई देखलहुँ हँ कि जगह जगह देखै छी आब गामे गामे लोकसभके देखै छिए कि घरे घरे देखै छिए बिजनेसके लेल लोकसभ खोलि लेलथि हँ कि कहै छै ओहिके लेल महिलासभ भी कऽ रहल छथि मिथिला पेन्टिङ्ग बना बनाकऽ अपन आओर हुनको रोजगार एगो मिलि गेलनि हँ ओहिके बाद ओहिके अनुसारे ओ कि करै छथि तऽ अपन मिथिला पेन्टिङ्ग बना बनाकऽ ओहिकेबाद हुनकामे गुण भऽ गेलै हँ आइ दरभङ्गाके मिथिला पेन्टिङ्ग तऽ बुझिते छिए